गुड मॉर्निंग मैम मैम मेरे पा मेरे पापा का ट्रान्सफ़र इंदौर हो गया है तो मुझे बाकी की पढ़ाई वहीं से कम्पलीट करनी पड़ेगी तो क्या आप मुझे मेरा ट्रान्सफ़र सर्टिफ़िकेट इशू कर सकती हैं मेरा भी मन नहीं है जाने मेरा भी मन नहीं जानेका पर हमें सात दिन के अंदर वहाँ वो करना है पापा को एक जॉब भी करना है तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा उनके साथ ताकि मैं भी अपने कॉलेज का सब्जेक्ट ब्रांच बैचिस चेक कर सकूं तो मैम प्लीज़ आप मेरा सर्टिफ़िकेट इशू कर दीजिए नहीं रुक सकती मैम क्योंकि हमें पापा के साथ ही जाना पड़ेगा

बस सच में पापा का जॉब है तो हमें वहीं से अपनी आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी मैम एक्चुअली इसीलिए पापा का जॉब नहीं होता तो मैं यहीं रहती बट मेरे पापा का जॉब है वहाँ तो आप प्लीज़ इशू कर दीजिए मेरा ट्रान्सफ़र सर्टिफ़िकेट येस मैम ओके थैंक यू सो मच मैम यू